एक रेस में मैं भाग लेने गया था वहाँ पर एक कोच खड़ा था उस कोच ने मेरे से कहा बेटा तुम इस रेस में भाग नहीं ले पाओगे मैंने कही क्यों नहीं ले पाऊँगा ये बहुत ही अच्छे तैराकी हैं तुम इतना अच्छा नहीं तैर पाओगे मैंने कही मैं कुछ तैर नहीं पाऊंगा हालांकि उनसे कुछ सीख तो पाऊंगा तो उन्होंने कही नहीं बेटा नहीं मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने रिक्वेस्ट के बाद मुझे उन तैराकों के साथ तैरने दिया तैरने के बाद मुझे बाद में पता चला कि वो तैरना नहीं था वो स्विमिंग में पानी के अंदर रहना था कितने टाइम तक कौन रह सकता है तो मैं तो रीसाइकलिंग करता था पानी के अंदर तो मुझे जितना टाइम रहने को बोलो मैं उतना रह लेता मेरी कैपेसिटी थी मैं तीस मिनट पानी के अंदर रह लेता हूं रीसाइक्लिंग करके मैं तैरने तैर के तो मैं ये समझ लो आधा घंटा चले जाऊंगा पार कर लूँगा यहाँ से वहाँ तक तैर के तो मैंने देखा सब के सब ऐसे ऐसे कर रहे थे मैंने भी उनको देख कर रीसाइकलिंग करी हालांकि रीसाइक्लिंग मुझे आती नहीं थी पर मैं उस टाइम रीसाइकलिंग सीखा तुरंत में रीसाइक्लिंग सीखने के बाद मैं ना रीसाइक्लिंग करता गया करता गया करता गया करता गया फिर मैंने देखा सामने वाला डाउन हो रहा था मैंने कहीं मैं भी कहीं न कहीं डाउन हो जाता हूँ मैं उसको देखके डाउन हुआ तो उसको ये लगा कि मैं डूबने वाला हूँ मैं डूबने में जैसे ही डूबने लगा था तो उसने ऑफ कर दिया उसने ऑफ कर दिया पर मेरा ऑन ही रहा मेरा ऑन रहने के बाद फिर मैंने एक अंडरवाटर स्विमिंग अंडरवाटर स्विमिंग करी अंडरवाटर स्विमिंग करने के बाद फिर मैं पानी के ऊपर लेट गया लेटने के बाद ऐसे ही लेटा कभी कभी रिसाइकलिंग करी कभी अंडरवाटर करी कभी उधर इधर कभी उस पानी के उस पार गया पानी के उस पार गया ऐसे करते करते मैंने पानी के अंदर काफी समय बिता दिया था काफी समय बिताने के बाद फिर भी मैं हार गया पर मेरा एक मित्र था वो जीत गया क्योंकि वो बहुत अच्छी स्विमिंग करता था और वो टाइमिंग उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी पानी के अंदर खड़े होने की कैपेसिटी भी अच्छी थी उसकी वो ड्रॉ ड्रोन वो ड्रोन स्विमिंग भी बहुत अच्छी करता था बटरफ्लाई भी अच्छी मारता था ड्रैग भी अच्छी करता था बहुत अच्छी स्विमिंग करता था वो